آج کے باورچی خانے میں بجلی کے لائٹ کا استعمال عام ہو چکا ہے جس نے کھانا پکانے کے طریقے کو نہایت آسان اور تیز بنا دیا ہے یہ تجربہ پرانے دنوں سے کافی مختلف ہے جب ان لائٹ کی دستیابی نہیں تھی اور کھانا بنانے کا عمل زیادہ وقت طلب اور محنت طلب ہوتا تھا موجودہ باورچی خانے میں استعمال ہونے والے بجلی کے لائٹ مکسر اور آج کل باہر باورچی خانے کا لازمی حصہ ہے یہ مختلف چیزوں کو پیسنے چٹنی بنانے اور دیگر کھانے کی اشیاء تیار کرنے میں مدد ہوتے ہیں پہلے یہ کام ہاتھوں سے کیا جاتا تھا جیسے کہ مسالے پتھر کے سل پر پیسنے جاتے تھے گیس چولہا گیس چولہے کا استعمال کھانا پکانے کے عمل کو بہت تیز اور مؤثر بنا دیا ہے پہلے لکڑی یا کوئلے کے چولہوں کا استعمال ہوتا تھا جس میں زیادہ وقت لگتا تھا اور دھواں بھی زیادہ ہوتا تھا اون اون کا استعمال بیکنگ روٹی بنانے اور کھانے کو گرم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پہلے روٹی وغیرہ کو تندور یا روایتی طریقوں سے پکایا جاتا تھا جس میں زیادہ وقت اور محنت لگتی تھی بلینڈر بلینڈر کا استعمال جوس اور سوپ بنانے کے لیے ہوتا ہے پہلے یہ کام ہاتھوں سے کیا جاتا تھا جیسے کہ جوس نکالنے کے لیے ہاتھ سے پریس استعمال کیا جاتا تھا الیکٹرک کیٹل پانی یا دیگر معنے کو جلدی گرم کرنے کے لیے الیکٹرک کیٹل کا استعمال ہوتا ہے پہلے پانی کو گرم کرنے کے لیے روایتی چولہے پر وقت لگتا تھا پرانی طرز کے باورچی خانے کی تجربات پرانے دنوں میں کھانا بنانے میں زیادہ وقت اور محنت لگتی تھی مسالے پیسنے روٹی بنانے اور سبزی کاٹنے جیسے کام ہاتھ سے کیے جاتے تھے ان چولہوں پر کھانا پکانے میں زیادہ وقت لگتا تھا اور ساتھ ہی دھواں بھی ہوتا تھا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا پرانے زمانے میں مٹی یا دھات کے برتن زیادہ استعمال ہوتے تھے جو کھانا پکانے میں زیادہ وقت لیتے تھے تندور یا روایتی طریقوں سے بیکنگ کی جاتی تھی جو کہ محنت طلب اور وقت طلب تھی کھانے کو دوبارہ گرم کرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں تھا موجودہ دور کے باورچی خانے میں بجلی کے لائٹ کی بدولت کھانا پکانا نہ صرف تیز ہوا ہے بلکہ زیادہ مؤثر بھی ہو گیا ہے لائٹ نے وقت بچانے کی ساتھ ساتھ محنت بھی کم کر دی ہے جس سے روزمرہ کی زندگی میں آسانی آئی ہے